अभी दस दिनों के भीतर मैंने एक ड्रिल मशीन ली थी जो बॉश कंपनी की थी काफ़ी अच्छी और मजबूत ड्रिल मशीन है उसके साथ मिले हुए ड्रिल पाने और पिन बहुत अच्छी हैं बहुत अच्छी पकड़ हैं और मजबूत मशीन है